कठुआ जाने आस्तै अजकल बड़े गै साधन बनी गेदे ऐ ते बड़े सारे लाधन ऐ कि जियां स्कूटर ऐ बस ऐ मैटाडोर ऐ होर बाईक ऐ कारां ऐ बड़े सारे साधन ऐं ते अजकल ते ऐक्सप्रैस रोड़ बी बनी गेदे ऐ जिस करियै अस जल्दी पुज्जी जन्ने टाईम दा बी थोह्ड़ा घट्ट इस्तेमाल होंदा ऐ जिस कम्म बिच्च अस जल्दी पुज्जी जन्ने कोई बी कम्म होऐ जियां अगर पैह्ले जमाने दिक्खी लैओ ते इन्ने सारे रोड़ स्हेई नी होंदे ऐहे उध्दर पैह्लें टुट्टे दे रोड़ होने इयां कंकर इयां कच्चे रोड़ होने पैह्लें ते पैह्लैं इन्ना साधन बी नी होंदा हा कि टाईम टू टाईम कोई बी बस जां कोई बी स्कूटर ब्हीकल आई जा अजकल दे टाईम बिच्च ऐ कि अजकल टाईम टू टाईम सारा कुछ है इध्दर जां टाईमा दा कोई इशू नी ऐ ब्हीकल दा कोई इशू नी ऐ बस टाईम टू टाईम आंदी ऐ ते लोकां कोल अज कल अपने अपने साधन बी हैं अजकल घर च अपने कोल गड्डियां ऐं कारां ऐं बड़े सारे साधन ऐं पैह्ले जमाने बिच्च बी इन्ना कुछ साधन नी होंदा हा अज दे जमाने बिच्च इक फोन काल करियै गै साधन आई जंदा घर गी पैह्ले जमाने च ओह् ऐसी गल्ला गै नी होंदियां हां पैह्ले जमाने बिच्च इन्ने फोन फान बी नी होंदे हे ते इन्ना साधन बी नी ही कि लोकें गी पैह्लैं इन्नी जल्दी पजाई ओड़े कम्म पर टाईम बी लग्गी जंदा हा टाईमा दा बी बड़ा इशू होंदा हा उध्दर